घरके खाना बनाबैमे हमरा अच्छा लगै छै जैसे कम तेल होलै कम मसाला होलै जाहिसँ पेट खराब नहि होइ छै तेल मसालासँ कम गोड़ा मिरचाइ देल जाइ छै कम तेल दियौ कम अहाँ मिरचाइ देबै कम मसाला देबै अहाँके अच्छासँ देह रहत जैसे तबियत खराब ने तऽ बड़ बाजारके खाना खयलासँ तबियत खराब हो जाइ छै अपना हाथके बनायल जैसन खयबै ओहिसन बनयबै तऽ ई होल अहाँ भुजिया खयबै तऽ अहाँ कम तेल देबै अहाँके अगर मोन हए हमरा ज्यादा तेल धऽ कऽ खाइके तऽ ज्यादा तेल धऽ कऽ बनयबै अहाँके मोन होत तऽ अहाँ हमरा सब्जीमे तेल कम देबै जैसे मसाला कम देबै अहाँके मोन हए आइ हम तितगरे खइयै अहाँके जेहन मन ओहन खा सकै छी तऽ हमसभ हती से सिम्पल खाना खाइ हियै सिम्पल खानामे कम तेल दिऔ कम मसाला दिऔ कम मिरचाइके गुड़ा दिऔ कम हरदीके गुड़ा दिऔ कम धनिआँ गुड़ा दिऔ ईसभ होइ जेतै तऽ कम कम दऽ कऽ खाना बनायल जाइ छै तऽ ओहिमे सिम्पल खाना सिम्पल खानामे फिन रोटी होइ गेल अहाँके तऽ रोटी अहाँके गहूमके खाए लिऔ या मकइके खाइ लिऔ अहाँ कोतना आदमी कममे ताव लगायल रहै छै कर जे हइ से कोइ लाल रोटी खयथिन कोइ हल्का लाल रोटी खयथिन कोइ खयथिन तनी अहाँ कच्चे उतारि देलियै कोइ कहलक की से हम तनी आओर सिझाए दिऔ तऽ ई लाल हो जयतै तऽ एहिसँ पेट खराब नहि होतै आ कोइ कहलखिन ई कच्चा ठीक हइ एहिमे कम ताव लागल हइ ई कर कच्चे हइ एक कर मतलब फूलल नहि हइ तऽ ई कच्चा होलै जे फुलि गेलै ओ रोटी सीझल रहलै तऽ सिझाए दै हियै अहाँ तऽ ओ अच्छा हो जाइ हइ आ जे नहि सिझेलियै ओ तऽ काँच होबे करतै अहाँके हो गेल मकइके रोटी मकइके रोटी भी अहाँ ताव लगा कऽ बनैयौ अच्छासँ तऽ ओ ठीक रहत आ जे अहाँ काँच बनेबै तऽ ओहिसँ पेट आर खराब भऽ जाइ हइ सिम्पल खाना फिन दालि भात भुजिया होल अहाँके तऽ ओ सिम्पल मतलबकि अच्छासँ तनी सिझाइ कऽ बनेबै तऽ ओहिसँ कोइ फर्क नहि पड़त अहाँके फिन कड़ा उतारि देबै चावल तऽ ओ तनिए ने तनिए कड़ा उतारबै तऽ अहाँके पेटे खराब हो जायत तऽ गैस बनि जायत अहाँके होइ गेल अहाँके पूड़िए बनेलियै तऽ ओहिमे लाल करि कऽ सिझयबै तेलमे तऽ अहाँके ओ पेट खराब होइ जायत मतलबकि कच्चा उतारि देलियै फ़ुलेलियै नहि सिझेलियै नहि अच्छासँ तऽ पेट खराब हो जाइ हइ ओहिमे लाल करि कऽ सिझाइ कऽ तनी कड़गरके बनेबै तऽ अहाँके पेट खराब नहि होत सरसोके तेलमे बनेबै तऽ ओहोमे पेट खराब नहि होत आ ओ रिफाइनमे अहाँ बनैयौ तऽ अहाँके खराब हो जायत पेट अहाँके तबियत खराब होत तऽ आरो धीरे धीरे ओहिमे खराबे होइल जायत अगर अहाँ अच्छासँ सब्जी बनैऔ तऽ ओहिमे जैसेकि अहाँ एहिके से सभ चीज डालि कऽ बनेबै अदरक अहाँके हो गेल लहसुन कम देबै जैसे ओ गरम होइ छै गरमपर तबियत खराब हो जाइ छै अहाँ प्याज मिरचाइ सभ डालि कऽ बनयबै अच्छासँ अच्छा तरीकासँ खयबै तऽ अहाँके तबियत खराब नहि होत अगर ओहिमे अहाँ ज्यादा झाल करि देबै तऽ उएह तबियत खराब होइ जायत अगर तनी मीठापन बनेबै तऽ ठीक रहत कम नीमक देबै तऽ मीठा होत आ ज्यादा देबै तऽ नुनगर होत तऽ ओहोपर खाना अच्छा नहि होत तऽ अहाँके तबियत खराब हो जायत अगर अहाँ अच्छा तरीकासँ बनायब तऽ कोइ अगर दीदी खयलखिन पप्पा खयलखिन मम्मी खयलखिन तऽ कहतै हँ कनिआँ अच्छासँ खाना बनबै हथिन ई जहाँ खायके हमरा दू गो रोटी वहाँ चारि गो रोटी खयथिन तऽ कहथिन हँ हमर खाना अच्छा लगैए अहाँके खाना हमरा पसन्द हबऽ अहाँ अच्छासँ बनेबै तऽ सभ बौआ दाइ दीदी सभ मम्मी पप्पा खयथिन अहाँ अच्छासँ बनायल करियौ टाइमपर बनाए कऽ देबै खाना जे कोइ अपना टाइमपर खाना खा कऽ अपना डिप्टी जयथिन टाइमपर अपना काममे जयथिन अपना जहाँ हिनका हइ बौआके इसकुल पढ़यके जाइके हइ तऽ बौआ अपना इसकुल जयथिन टाइमसँ सुबह शाम टाइमसँ बनेबै सुबह शाम अपन सभ टाइमसँ खाना खा कऽ जेतै सभके खाना टाइमसँ देबै तऽ टाइमसँ सभ अपन अपन काम करथिन अहाँ खानेमे लेट करि देबै तऽ खानामे तऽ जनिते हियै कोइ भी बाहर निकलैखिन तऽ खाना खाए कऽ जाइ हथिन कखनी अयबै कामपर सँ कखनी नहि अयबै बौओ लोक जाइ छै तऽ अहाँ सुबह उठिऔ सवेरे चारि बजे सभ काम बर्तन बासन करि कऽ सवेरे उठबै तब बौआ आरकेँ खाना बनाए देबै तब बौआके रेडी करबै बौआ इसकुल जयतै नहाइ धोइ कऽ नश्ता पानी कए देबै इसकुल जयतै फिन टाइमसँ हुनका टिफिन बनाए कऽ दिऔ जे टिफिनमे खाना रोटी भुजिया दिऔ या रोटी सब्जी दिऔ अच्छा बौआ पप्पाके लेल दिऔ टिफिनके खाना तऽ हुनका टाइमसँ बना कऽ दिऔ जे आ ई काम करि लेबै सवेर जे हुनका सवेरे टिफिन बनाए कऽ दयके हइ टिफिनमे लेट नहि होयके चाही नहि तऽ बौआके पप्पा भरि दिन भुखले रहि जयथिन जे अपना डिप्टीपर काम करथिन आ अपना डिप्टीपर रहथिन